हिकु दफ़ा मां योगा वयस क्लासिस में त उते मां ॾिठो जेकी टीचर हुई न उहा सुठी तरह ध्यानु ॾींदी हुई साहु ऊपर साहु नीचे साहु ऊपर साहु नीचे योगा कंदा हुआसीं अगरि कहिड़ो तरीक़ो सही न हुजे त उहो ॿुधाईंदी हुई ऐं घरु अगरि कयूं था योगा त मां घर अची करे उहो करणु लॻियमि त उहा साहु ऊपर नीचे अहिड़ो सभु ध्यान न वेंदो हुओ त बिल्कुलु अलॻि ई थी वेंदो हुओ साहु अंदरु साहु बाहिरि साहु अंदरु बाहिरि इहो मूंखे हुते उहा काउंट कंदी हुई टीचर हूंदी हुई न उते उहा काउंट कंदी हुई ऐं काउंट करे त उहो हिकु सुठी तरह थींदो हुओ योगा त योगा जी जेकी भई क्लास हूंदी हुई योगा जी जेकी त हुते उन टीचर एकदम सुठी सुठे नमूने सां ॿुधाईंदी हुई की हीअं कयो हीअं कयो ऐं काउंट कंदी वेंदी हुई साहु आगे साहु बाहिरि साहु ऊपर लो साहु पीछे लो भई हीअं त उहा सभ बि ॾिसणो पवंदो आहे ऐं घर में पोइ अहिड़ो सभु यादि न रहंदो आहे ऐं केॾी महिल पेर ईअं रखियो राइट रखियो पैर रखियो लेफ्ट रखियो सही सां रखियो की न रखियो हथ बि इन पासे रखो हथनि पेरनि जो जेको बि मतिलबु जीअं ॿुधाईंदा आहिनि त उन हिसाब सां घर में अहिड़ो योगा में ऐं ॿाहिरि क्लासिस जो योगा में ॾाढो फर्क़ु रहे थो ऐं उहो फर्क़ु मां तव्हांखे इहो ई चवंदुसि त भई जेको साहु जो बि आहे ऐं मतिलबु केॾी महिल कुझु ग़लति बि योगा थी वञे घर में त सुठी तरह क्लासिस में सुठी तरह थिए थो छोकी टीचर जो बि ध्यानु वञे थो उन टीचर खां पुछी सघूं था ऐं उहो सही तरीक़ो ॿुधाए सघे थो ऐं घर में कंहिंखां पुछूं